जी भैया मुझे है ना क्या है मैं अजमेर से आया हूँ किसी प्रॉडक्ट के रिगार्डिंग तो मुझे यहाँ पे बाइक रेंट पे चाहिए थी कोई अच्छी सी जो थोड़ा में मेंटेनेंस हो सके ऐसी कोई बाइक दिला दो मुझे क्या है थोड़ा प्रोजेक्ट का काम है इस वजह से मैं अजमेर से आया हुआ हूँ तो मुझे चाहिए थी कौन कौन सी बाइक है आपके पास मुझे एक महीने के लिए चाहिए मैं एक महीने के लिए आया हूँ

मुझे भैया बाइक ही चाहिए थी एक्टिवा नहीं चाहिए मुझे हाँ तो वो क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे जानता नहीं हूँ मैं अजमेर से आया हूँ इस वजह से तो कोई करवा दो कोई तो अगर है आपके डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास और पैसे क्या कुछ लगेंगे इसके अच्छा तो उसमें आप बाइक में पेट्रोल दोगे या वो पेट्रोल अलग से हमारा होगा अच्छा अच्छा तो दो हजार रुपये प्लस पेट्रोल अलग से हाँ डाक्यूमेंट्स मिल जाएंगे मेरे पास पूरे हाँ लाइसेंस है मेरे पास नहीं नहीं पूरा लाइसेंस है मेरे पास लेकिन पहले ये बताओ गाड़ी तो ठीक है ना कहीं ऐसे होगी गाड़ी पे कोई केस वगैरह चल रहा है और आप मुझे वो दे दो हाँ कहीं ऐसी हो कोई अच्छा हाँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है मैं नहीं नहीं एडवान्स तो मैं दे दूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं इतनी दूर से अजमेर से आया हूँ तो भाई यहाँ पे आके मुझे कोई प्रॉब्लम हो

तो फिर पैसे चार हजार ही लोगे या कुछ हो जायेगा इसमें देख लो देख लो वो मैं इतनी दूर से आया हूँ प्रोजेक्ट का काम है तो कुछ हो जाएगा पूरे चार ही लगेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा तो काम है नहीं मुझे अच्छा तो फिर मैं आपके पास आता हूँ फिर लेके जाता हूँ ठीक है मैं कल ले लूँगा कल आके